हाँ मैं हैडपंप के बारे में जानती हूँ हैडपंप ज़्यादातर लोग जो लोग गाँव में या फिर कॉलोनीस या नॉर्मल तहसील्स में रहते हैं वो लोग हैंडपंप के बारे में जानते ही हैं क्योंकि हैंडपंप शहर कॉलोनी गाँव के लास्ट में होता ही है कई गाँव में दो दो तीन तीन हैडपंप होते हैं और हैडपंप का उपयोग राह चलता व्यक्ति हुआ या वहाँ पे रहने वाले लोग हुए और वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएँ हैडपंप का उपयोग तभी करती हैं जब सरकारी नलों में कुछ नल सरकारी नलों के पानी में कुछ जैसे स्मैल आ रही हो या वहाँ कोई दवाई डाली हो जिससे पानी पीने योग्य ना हो तभी वहाँ के लोग हैडपंप का उपयोग ज़्यादा करते हैं हैडपंप दो तरह के भी होते हैं एक वो कैंची वाला जिसके पार्ट्स अब मिलना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी होता था और अभी ज़्यादातर नॉर्मल हैडपंप का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसको उसका उपयोग करना आसानी मतलब उसका उपयोग करना आसान होता है उसको बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं हैडपंप गर्मियों के टाइम पे कुछ ज़्यादा गर्मियों के टाइम पे सूखने लगते हैं लेकिन उनका बाद में उनका जो लंबे या कुछ ज़्यादा गहरे जिनके गड्ढे होते हैं वो खुदे हुए होते हैं जिससे उसका पानी आसानी से ऊपर आता है और हैडपंप व हाँ गर्मियों के टाइम पर म गर्मियों के टाइम पर जब पानी की समस्या होती है तो वहाँ पर हैडपंप पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं जो लोग जिसके यहाँ पे दोनों टाइम नल सरकारी नल्स आ नल आते हैं वो लोग ज़्यादातर उसका उपयोग करते हैं जिनके यहाँ पे जेट पंप नहीं होता जो चौबीस घंटे पानी जिसको नहीं मिल पाता वो लोग गर्मियों के टाइम पे हैडपंप के पानी का सहारा ले स लेते हैं और हैडपंप जो होता है वो राह चलता व्यक्ति जैसे किसी को ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे किसी एक का अधिकार है कि बस वोही जा के ले सकता है या पी सकता है जिसके गाँव में या शहर में बस वही उसका उपयोग करे ऐसा कुछ नहीं है हैडपंप का उपयोग राह चलता व्यक्ति हो या जिसको पानी चाहिए हो या जिसके पास पानी की कमी हो या समस्या हो वो उस पानी को पीकर उसका उपयोग कर सकता है